बाजय छै कहाँ हँ बाजू दोकान चलय छै ठीके वएह मँहगा सामान हइ आबय छै पैसा फायदा कम होइ छै हूँ

हूँ फायदे कम भए रहल फायदे कम भए रहल छै आ दस टाका पाँच टाका कोनोमे दुइयो टाका फायदा होइ छै एहने होइ छै हूँ गायकियो सँ अपने आबय छै घर गायकी हूँ जहन तऽ हूँ हरदम हूँ हूँ अखन रोपा दोपामे सबके टाका पैसा सठि गेलैय पैसा आब हेतय तऽ ने आब फसल करतय तबे तबे हेतय पैसा

हूँ हूँ हूँ बहुत घर चलाना बहुत मुश्किल छै लाइन नहियो रहत तइयो पैसा दहऽ लाइन नहियो रहत तैयो पैसा दहक दोकान नहि चलय छै केना की हेतय एखन अऽ करुआ तेलके दाम सेहो बढ़ि गेलैये जे एकैस सओ आबय रहय उ साढ़े तैइस सओ चौबीस सओ बिकाइ छै आओर उ बेचतय की दर जेहो दस बीस टाका बेचय रहय करुआ तेलमे ओहोमे नहि फायदा हइ छै हँ हँ हँ हँ पियाजके रेट हँ कपड़ा लत्ता एखन बेसी बेसी नहि बिक रहल छै तैयो एक आध टा भरि दिनमे बिक जाइ छै ठीक छै आबू तब बात करय छियै एतहि हूँ आब राखबय ने